हैलो

झूलेलाल झूलेलाल हा हा तव्हांजे लाइ सेवा ॿुधायो हा वाधायूं हुजनि सोन त हिन महिल ॿहतरि हज़ार अथव हा अञा वधंदव अञा अञा अञा वधंदव अञा चङो वधंदो न न हेठि नथो अचिजो हेठि न थींदो मथे ई थींदो खपे छा तव्हांखे अच्छा हा डिजाइनियूं त हा नमूना त तव्हांखे चङा सुठा सुठा मिली वेंदा हा हा खोड़ खोड़ तव्हां अचो तव्हांखे सभु ॾेखारिंदासीं सभु नमूने सां ॾेखारिंदासीं हाणे त हाणे त चोॾहं न चोॾहं नो अरिड़हन में बि कोई ठहे पियो त हो बि तव्हांखे वरी वणंदो खोड़ खोड़ डिजाइनियूं नयूं नयूं हुनमें ई वधीक अथव ऐं तव्हांखे वणंदाव बि अचो अचो तव्हांजो स्वागतु आहे असी असी टका ता ॾेई वञो बाक़ी वीह टका ताकी हुन सां गॾु खणिजो पोइ ठइण खां पोइ हा भाई इयो त हाणे असांजो आहे ई की असां पहिरियों वठंदा आहियूं असी टका ता डिजाइन पसंदि करे वेंदव फाइनल करे भले ॿुधाइ वेंदव ऐं तव्हांखे रैडी थी मिलंदो तंहिंखां तव्हां वीह टका ॾेई वेंदव रोक़ रोक़ रोक़ असांजे लाइ त

तव्हांखे बि कोई दिकत न थींदी घुरिजे इन लाइ तव्हांखे डिजाइनियूं बि सुठियूं मिली वेंदियूं तव्हां हिकु बार अची ॾिसो त तव्हांखे सम्झि में ईंदो तव्हांजी संतुष्टी पहिरीं आहे तव्हां ॾिसी हा ॾिसी वाइरसी डिजाइनियूं हा ॿार खे वठी अचो गॾु ॿार ईंदो पाण पसंदि कंदो त ज्यादा सुठो आहे न ॿार खे वणे त बसि घणाई साढ़ी टे सौ चारि सौ ॿियो उन खां वरी घणा छा न न तव्हांसां तव्हांसां तव्हांखां वधीक न वठंदासी तव्हां ईअं न सोचो हा बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु ता ता टैंशन इनजी टैंशन न वठो तव्हांखे बि उअ ई घर जो गह्र जेड़ो कम अथव हा हा अचो हा अचो हा हा जय झूलेलाल हा जय झूलेलाल